इसकुलक जे आई काल्हिक जे पढ़ाइ भऽ रहल अछि ओहिमे व्यावसयिक शिक्षा जे अछि तेकर आभाव लगैत अछि इसकुलमे बच्चाकेँ प्रारम्भिक शिक्षाकेँ साथ साथ व्यावसायिक शिक्षा यदि देल जाए तऽ ओ आगू जाके अपन वाणिज्यकेँ जे छै से सुधार कऽ सकै छै आ सुदृढ़ कऽ सकै छै आओर रोजगारके क्षेत्रमे आगू बढ़ि सकै छथि लेकिन ई अखन इसकुलमे एकर आभाव अछि जेकर कारण से व्यावसायिक शिक्षा नहि हेबाके कारण से ओ रोजगार से बहुत प्रकारक वञ्चित रहि जाइ छथि जेना इसकुलके शिक्षामे यदि बढ़ई गिरी यानि लकड़ीके काज करैके कारीगारी सिखायल जाए प्लम्बर यानि कि नल जलकेँ सेटिन्ग केनाइ जे केना पाइप केँ सेटिन्ग हेतै केना नलके हेतै केना टँकी लगाएल जाएत तऽ एहिसे ओ अपन रोजगार सेहो चालू कऽ सकै छथि सिलाई कटाई यानि कपड़ाकेँ सिलाई केनाइ कोनो सिलाई मशीन केँ लऽ कोनो प्रकारक काजकेँ कपड़ाके सिलाईकेँ अपन रोजगारकेॅं आगू बढ़ेनाई ओ सिख सकै छथि आओर अलग अलग मात्रामे जब व्यावसायिक शिक्षा देल जाए ताहिमे मुर्गी पालन आओर पशुपालन सेहो एकटा महत्वपुर्ण भुमिका अदा कऽ सकैया यदि ई सिखाएल जाए कि मुर्गी पालन केना कयल जा सकै छै तऽ आगू जाके ओ काफी जादा बेसी व्यावसायिक शिक्षाके अन्तर्गत आबि गेल तऽ ओ बहुत व्यक्ति ओ रोजगारकेँ ई बना सकै छथि जहिमे पशुपालन सेहो एक बहुत बड़ा रोजगारक क्षेत्र भऽ सकैया लेकिन यदि इसकुलमे एकर पढ़ाई नहि भेलै तऽ बेसिक शिक्षाके लेल अलगसँ शिक्षा लियऽ पड़ै छै जेकर सभ बच्चा अलग अलग तरीका से शिक्षा उपलब्ध नहि कऽ सकै छथि